औ खोनाबाय आइ

हा बे न' खाथिनि दखानालाय माथो जाखो बेंटल हाथाइ होनो ना बाजार न' खाथिना ए औ

दे जेखौ दङ बेखौ लाना फैदो लाइ दं मा दं बेसर दं मुला दं आलु फान्थाव दं बेखौ लानानै फैबानो जाबाय

दे नों जेखौ मोजां मोनो बेखौ लानानै फैदो जाखानांखागौखा जेरैखियाबाबो नांखागौखा ओंख्रिफ्रालाय दे नों जेखौ फसायदों बेखौ लानानै फैदो आइ औ

दे जेखौ गैया बेखौ लानानै फै खुलिथ'वाखैमोन खोमा टाइम जाथ'वाखैमोन बेयो आतथा नयथाफ्रावसो खुलियो ना दखानालाय आतथा नयथानिफ्रायसो खुलिखायो ना थाब खुलि खाया दे बिदिनो जागोन औ औ

औ दे दे दोनलायलायदो दे औ दे दोनदो दे जाबाय